मुंहिंजूं ॿ पेंटिंग्स जा नुमा थिया आहिनि हिकिड़ो मुंहिंजे कॉलेज आर्ट साहिबु तोलानी में थियो आहे ऐं ॿियो सिंधोलॉजी में थियो आहे जिते तमामु पेंटिंग जे चाहे कनि ऐं पब्लिक उन जो आनंदु वरितो हो ऐं मुंहिंजूं पेंटिंग ॾिसी करे मूंखे शाबाशी ॾिननि त थो हेतिरो सुठो कमु कयो आहे इहा मुंहिंजी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे